पिछले कुछ वर्षों में होशंगाबाद जिले में इस तरह बदलाव विशेष रूप से पाए गए हैं विशेष रूप से इसकी अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा के मामले में कारणों कारणों ने इन परिवर्तन में योगदान दिया जैसे कि होशंगाबाद जिले के स्थान पर कुछ कंपनियों का खुलना जिससे कि लोगों को रोजगार मिला और वस्त्र वस्त्र उद्योग कंपनियां धागा फैक्ट्री और कई कारखाने जिससे कि जिससे कि लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और उन्हे वहाँ रहने और अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए वहाँ अपना योगदान देते हुए अपना काम को बु बुनियादी रूप से करते हैं आर्थिक व्यवस्था बुनियादी ढांचा सामाजिक परिवर्तन ने जैसे कि वहाँ रहने की व्यवस्था और वहाँ स्कूल कॉलेज और अस्पताल सारी व्यवस्थाएँ हैं और होशंगाबाद के पास एक नर्मदा नदी है और आर्थिक विकास से जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और कंपनियों में काम करके अपने जीवन को आनंदपूर्ण जी सकते हैं